सोर बुंदों हेल्ल' अ सोर बुंदों बुंलाय

मा मा खामानि मावो नोङो मा खामानि मावनो नांगौ नोंनो नों ओरैनो बेसेबां फरायनाय

मेट्रिकफोर पास जानायबा एसे मोजाङाव मोनगौमोन फरायनो हानायमोनबा नोङो गार्ड थार्दफोराव मोनगौमोन आरो लेबाराव मावनो आरो नोङो ओरैनोथ' सानसेयाव सारिस' गोग्लैयो लेबार सिस्टेमाव खालि सानसे मावनांगोन नोङो बिदिनो सिबनाय खामानिफ्रा सिबनाय जागोन हाग्रा फिसा फिसाखौ फुनांगोन बेफोरबायदि जागोन आरो मावनो हायोबाथ' मोजां होनबालाय माव दे होनबालाय मावनो फैबानो जाबाय एक थारिकनिफ्राय सानसे सानसेयाव सारिस' हाजिरा जागोन दे होनबा एक थारिकनिफ्राय फैबानो जाबाय औ दे